जैसे हमारे देश में यह देवघर है जैसे यहाँ अशोक धाम है तब वहाँ पर हम देवघर जाते हैं तब मेरा मन बहुत अच्छा लगता है देवघर जाने से माने मन में यह आता है जो हाँ हमको भोला बाबा माने वहाँ भोला बाबा का अस्थान है हमको माने बहुत अच्छा लग रहा है जो भोला बाबा प्रकट है हमको जाने से बहुत अच्छा लग रहा है तब हम देवघर भी जाते हैं फिर अशोक धाम जो है अशोक धाम में भी वहाँ भोला बाबा की जगह है तो वहाँ भी हम माने भोलो बाबा है माँ यह पार्वती मइया है वहाँ पर भी जैसे गणेश भगवान हैं कातिक भगवान हैं तब वहाँ पर माने हमको जाने से बहुत अच्छा लगता है हम वहाँ अशोक धा धाम जब गए हैं तब हम बोले जो हम कैसे जाएँगे वहाँ हमको तो देखल नहीं है तब कोई लोग बताए जो तुम घर से निकलोगी तब ना तुमको पता होगा कैसे तुम जाओगी तब हम टरेन से वह गए बेगूसराय बेगूसराय से हम माने पकड़े वहाँ मोकामा और मोकामा से भी हम अशोक धाम पहुँच गए तब पहुँच गए हैं थोड़ा दूर माने और टरेन से उतरे एस्टेशन पर तब हम वहाँ आदमी को पूछे जो अशोक धाम माने कहाँ है तो वह बोला जो यहाँ पर जाइए थोड़ा दूर एक किलोमीटर बूलकर जाना पड़ेगा और बूल के जब जाइएगा तब वहाँ आगे में आपको माने अशोक धाम जो है वहाँ मिल जाएगा तब हम वहाँ गए तब हम देखे जो हम तो यहाँ कभी आए हैं नहीं आए हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ भोला बाबा का मन्दिर है और यह पार्वती मइया हैं यहाँ पर यहाँ पर तो हमको आने से बहुत अच्छा लग रहा है तब हम सोचे अब यहाँ आए हैं तो हम फूल पत्ती थोड़ा खरीद लेते हैं यह परसाद परसाद यह कीन लिए जल लेकर गए तब जल लेकर गए हम अन्दर गए हम भोला बाबा को परनाम किए हम अन्दर गए परनाम करके फूल पत्ती जो थी वह जल सब हम भोला बाबा को चढ़ाए और चढ़ाकर फिर हम परनाम किए फिर बाहर आए हैं तब हमको वहाँ देखे जो हाँ हम अशोक धाम आए हैं तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है और वहाँ पर हम जाकर फिर बाहर आए हैं फिर परसाद उरसाद कीन कर फिर हम यहाँ एस्टेशन पर आए फिर इधर हम आकर फिर उधर टरेन पकड़ लिए फिर टरेन पकड़कर फिर हम यहाँ अपना घर चले आए घर आए तब हम बोले सबको जो वहाँ हम अशोक धाम गए तो वहाँ पर हमको बहुत अच्छा लग रहा था हम परसाद वरसाद जल लेकर माने बहुत भीड़ थी हम वहाँ गए तो हम सब चढ़ाए हम चढ़ाकर फिर परनाम वरनाम करके फिर हम घर चले आए हैं तब तो घर आए हैं तब हमको माने अच्छा लगा जो हाँ हम अशोक धाम गए तो इतनी भीड़ थी और हम जल चढ़ाकर चले आए हैं घर